पहिरों जे ज़माने में टैलीफ़ोन हूंदा हुआ गोल वारा त जॾहिं बि असांखे कंहिंखे फ़ोन करिणो हूंदो हो न त असां उन खे गोल गोल ईअं घुमाए करे फ़ोन लॻाईंदासीं उहो जीअं जीअं थोरो सो ज़मानो अॻिते वधियो जीअं जीअं थोरी तकनीकूं आहियूं त असां वटि आया बटण वारा फ़ोन कीपैड वारो फ़ोन त उन फो जॾहिं उहो फ़ोन आहियां त असांखे इहा राहत मिली कि ठीकु आहे हाणे बटण न घो गोल गोल न घुमाइणो पवंदो बस बटण खे दबाए करे कंहिंखे बि फ़ोन लगाए था सघूं या कंहिंखे अगरि संदेश ॾियणो आहे असांखे त उन मां असां लिखी करे मोकिले था सघूं पोइ उन खां पोइ जॾहिं अञा थोरो असांजो ज़मानो अॻिते वधियो अञा जीअं असांजी तकनीकूं नयूं नयूं आहियूं त असांजे भारत ने स्मार्ट फ़ोन तयारु कयो उन खे तयारु कयो त पहिले छा थींदो स्मार्ट फ़ोन सिर्फ़ु असांजो टू जी हलंदो हुयो थ्री जी हलंदो त टू जी ऐं थ्री जी में बि खोड़ फंक्शन आहियां उन में असां ऐप डाउनलोड करे सघंदा आहियूं ठीकु आहे पोइ असांजो जीअं ज़मानो वधियो न त असांखे पोइ फोर जी आहियो ऐं अॼु त त अहिड़ो समूह आयो आहे कि असां वटि फाइव जी आहे त स्मार्ट फ़ोन जो ॾाढो लाभु आहे त असां अॼु हर हिकु शइ स्मार्ट फ़ोन में करे था सघूं असां पंहिंजो टाइम बचाए था सघूं असां साम्हूं वारे जो टाइम बचाए था सघूं पहिरों छा थींदो हो कि असांजा ॿार स्कूल पढ़ंदा त मैडम मैडम कोई बि होमवर्क असांखे लिखी करे डायरी में या कॉपीअ में मोकिलींदी लेकिन हा अॼु जो जेको ज़मानो आहे न हुन में छा थो थिए असां जेको व्हाटसप यूस था कयूं मोबाइल में त हुन में असांखे होमवर्क अची थो वञे या असां ॿारनि जी फीस भरे था वठूं असांखे स्कूल वञण जी ज़रूरत ई न पवंदी आहे असां मोबाइल मां ई पेमेंट करे स्कूल वारनि खे ॾेई छॾींदा आहियूं कि ईअं असांजे ॿारनि जी फीस थी वई या असां अॼुकल्ह ऑनलाइन शॉपिंग करे था सघूं असां कई बार असांजी तबियत ख़राबु आहे असां मार्केट नथा वञी सघूं कोई सामान वठण लाइ त असां ऑनलाइन शॉपिंग करे वठंदा आहियूं असां पंहिंजे मोबाइल में सभु लिखी करे भाॼियूं लिखी करे फल लिखी करे कि ईअं ईअं असांखे खपनि त असांजे घर अची वेंदा आहिनि त हिन सां छा थींदो आहे कि असांजो टाइम बचंदो आहे ऐं असांखे केॾांहुं वञिणो बि न पवंदो आहे ईअं अगरि कोई एमरजेंसी त असां फटाफट उहा शइ घुराए वठंदा आहियूं अॼु असांखे कुझु खाइण जी इच्छा थी थिए त असां पिज़्ज़ा ऑडर था करे सघूं असां इन में लाइट जो बिल भरे था सघूं असां पाणीअ जो बिल था भरे सघूं त स्मार्ट फ़ोन हिकु अहिड़ी शइ आहे कि असां उन में असां उन जो जेतिरो इस्तेमालु कयूं ओतिरो घटि आहे अॼुकल्ह जीअं लेडिसुनि खे नयों नयों आइटम ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे त यूट्यूब ते घटि में घटि एॾी सारियूं रेसिपियूं आहिनि कि असां थकिजी पवंदासि ॾिसी ॾिसी करे पर रेसिपियूं ख़तमु न थींदियूं असां कुझु बि चऊं कोई बि असांखे रेसिपी ठाहिणी आहे त हुन में निकिरी ईंदी आहे असां ॾिसी करे ठाहींदा आहियूं ऐं अॼु त अहिड़ो ज़मानो आहे कि असांखे लिखणो नथो पए कुझु बि अगरि मोबाइल में असांखे कंहिंखे संदेश मोकिलिणो आहे न त असांखे लिखण जी ज़रूरत ई नाहे असां बस स्पीकर दॿायूं ऐं असां बस चऊं त उहो पाण ई लिखिजी थो वञे अॼुकल्ह त गूगल बि ईअं थी वियो आहे कि उन में लिखण जी ज़रूरत ई कोन्हे असां गूगल खे चई छॾियूं कि गूगल असां लाइ इहो कढु बस चई करे त उहो पाण ई कढी थो छॾे मतिलबु गूगल जा बि कनि थी विया आहिनि उहो ॿुधे थो पियो कि हा साम्हूं वारे खे ईअं शइ खपे त मां फटाफट उन खे कढी ॾेई छॾां त अॼु जे ज़माने में स्मार्ट फ़ोन जो ॾाढो लाभु आहे ऐं पर बस असांजा ॿार बि जीअं ॾिसंदा आहिनि मोबाइल या इस्तेमाल कंदा आहिनि त बस असांखे एतिरो ध्यानु रखणु खपे कि ॿार सुठी शयूं उन मां सिखनि भाई अञा बि सुठो सिखनि सुठो ॾिसनि त स्मार्ट फ़ोन ॾाढो ई सुठो आहे